हाँ मैंने इसको खाना पकाने की जो एक प्रतियोगिता होती है उसमें एक ही एक प्रतियोगिता हुई थी हमारे स्कूल के टाइम पर स्कूल के समय पर हमारे जो टीचर है अध्यापक है उन्होंने ही करवाई थी तो वह उसमें मैंने भाग लिया था तो उसमें मैंने कहा जो खाना है वो काफ़ी अच्छा पकाया था काफ़ी अच्छा बनाया था सबको ही पसंद आया था इसी शो में भाग लिया था मैंने और यूट्यूब पे में वीडियो देखता रहता हूँ लेकिन यूट्यूब पे कोई भी पोस्ट अभी करता नहीं हूँ लेकिन जो खाना बनाने का जो मेरा अनुभव है वो बिल्कुल ही मैं आर किसी के साथ में साझा कर सकता हूँ और करना भी चाहूँगा कि जो खाना है वो बिल्कुल ही तौर तरीके से उसके अनुसार जिस जिस चीज की हम सब्जी बना रहे हैं उसी के अनुसार उसमें मसाला डाला जाना चाहिए उसी के अनुसार उसको पकाया जाना चाहिए उसी के अनुसार ही उसको तलना चाहिए सभी उसके उसके अनुसार हो खाने वाले के अनुसार ही उसमें मसाले सब कुछ उसी के अनुसार डालना चाहिए तो हमारी सब्जी है जो खाना है बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट बनता है